नमस्ते जी हमें कुछ सब्ज़ी चाहिए ब्रोकली और शिमला मिर्च और आलू प्याज टमाटर तरोई नेनुवाँ मतलब में घर में फ़न्क्शन है उसके लिए चाहिए करीबन पाँच पाँच किलो होगा सब करीबन दो ढाई सौ लोगों का

तो आप पैसा आप कैश में मिलेगा आप बताइए अपना आप अपना दाम बताइए

जी जी और कुछ कम नहीं और कुछ कम नहीं होगा

चलिए

चलिए हम चलिए आठ सौ रुपया लीजिए चलिए चलिए थोड़ा और ले लीजिए हाँ हाँ

चलिए टमाटर प्याज में कुछ कम करिए पचास में कर दीजिए नमस्ते